जी हाँ मैंने एक किताब पढ़ी है जिस का नाम है बाबुल जिस के लेखक है श्रीमान महेश चन्द्र जी जिन्होंने कला विभिन्न कलाकारों के बारे में बताते हुए हम को ऐसी ऐसी कहानी बताई के जिस ने हम को निश्चित रूप से रुला दिया उस में एक पिता और माता के बारे में बताया गया है और उस में यह बताया गया है कि जो पिता माता होते हैं वो खुद के बच्चों को शिक्षा देते हैं और बचपन से खुद के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और और उसी तरह लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद के जो माँ बाप है उन का ध्यान नहीं रख ध्यान नहीं रखते और उनको त्याग कर देते है एक तरीके से तो जब वो माँ बाप उन के साथ में रहते हैं तो भी वो उनकी सहायता नहीं करते वो खुद के काम में ही व्यस्त रहते हैं तो उन की ऐसे ऐसा उनका जो दृश्य देखकर के निश्चित रूप से रोना हो गया हमारा